जनाब इक कैब में बुक कीती एह् दो त्रै दिन पैह्लै मेरे पैसे कटोई गे ते तुस उ'यै बोल्लै दे ते में सिरां मोड़ ते उधमपुरी जाना मेरी फैमली बी ऐ ते तुस जल्दी आई जाएओ ते में पैसे बी देई ओड़े मेरे ऐडबांस पैह्ले कटोई गे ते तुस थोह्ड़ी जल्दी आई जाएओ कन्नै मेरे शा थोह्ड़ा समान बी ऐ ते पैसे में आनलाइन कटोई गेदे मेरे ते तुस आई जाएओ जल्दी ते में सिरा मोड़ ते उधमपुर जाना थोह्ड़ा सुद्ध महादेव बी रुकना कन्नै मानतलाई बी रुकना थोह्ड़े चिर फ्ही ओह्दे बाद चनैनी बी कम्म ऐ थोह्ड़ा समान लैना उत्थै बी थोह्ड़े चिर रुकना में फ्ही शायद पत्नीटाप बी जाचै उत्थै बी कम्म ऐ थोह्ड़ा उत्थै बलगी लैएओ थोह्ड़े चिर ते फ्ही शायद सनासर बी जाचै अस सनासर बी घूमने शूमने गी जाचै अस ते उत्थुआं बाद जाना असें उधमपुर उधमपुर असें जखैनी पार्कै च जाना कन्नै मेरी फैमली होनी ऐ कन्नै होर बी इक दो बंदा होना एह्दे आस्तै में पैह्ले सनाना चांह्दा ते जल्दी आई जाएओ थोह्ड़े ते शायद शामीं गै पुज्जना अस उधमपुर थोह्ड़े लेट होई जाचै एह्दे आस्तै कैब बुक कीती ते डेट बी बीह् तरीक दी गै ऐ इक्की तरीक गी में उन्नी तरीक कैब बुक कीती ते अज्ज बीह् तरीक ऐ इक्की तरीक औना तुसें ते टैम नौ बजे तक आई जाएओ नौ बजे कोला बाद असें जाना होर सामान बी हे मेरे कोल थोह्ड़ा बोह्त ओह् बी लैना ते कन्नै फैमिली बी ऐ निक्के निक्के जागत बी हैन उं'दे कन्नै दिक्कत आई जंदी थोह्ड़ी जल्दी जाना असें ते कन्नै सनाया तुसेंगी इत्थै इत्थै जाना ते थोह्ड़ी जल्दी आई जाएयो ठीक ऐ जनाब